आं दिजिटेल पेमेन्टखौ फन पे एपस बाहायो आरो आं फोथायो ट्रेनजेक्सन खालामनायफोराव आं जेबो खैफोदफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो फन पे एप आ मोनसे जोबोद मोजां एप बेयाव जोङो ओ आं जेबो भुगिनांनो गोनां जायाखै आरो बे एपजों जों गोरलैयैनो ट्रेनजेक्सन खालामनो हायो आरो नोंथाङाबो जुदि गोसो जादोंब्ला नोंथाङा बे एपसखौ बाहायनो हागोन फनपेआव आं जेबो ओ जेबो गोब्राब जाथाय गोब्राब भुगिनांनो गोबां गोनां जायाखै जुदि बाहायनो गोसोब्ला नोंथाङाबो बाहायनो हागोन